ओह् कम्म बड़े जादा करदे न औह्दे कारण उनेई ताकत मिलदी ऐ दुध मलाई बगैरै सब किश खंदे न औह्दे कारण उनेई बड़ी जादा ताकत मिलदी ऐ जेह्दे कारण ओह् उनेंई हर गेमा च सफलता पांदे न